असांजा सिंधिबि जा मुख्य कमु इहे ई आहिनि मुख्य धंधा जीअं पापड़ ठाहिण सिंधी पापड़ सिङर खीचा चिप्सियूं इहे सभु असां सिंधियुनि जूं शयूं आहिनि असां सिंधी माण्हू खीचा ऐं पापड़ ख़ासि तौर ते ठाहींदा आहियूं इहो ई व्यवसाय घटि न थियो आहे छॾे न ॾिनो आहे माण्हू जाम माण्हू अञा बि घर में पापड़ ठाहे विकिणंदा आहिनि खीचा ठाहे विकिणंदा आहिनि दुकाननि में विकिणंदा आहिनि हा थोरो घटि थी वियो आहे छाकाणि त माण्हू ॿीं बि साधन में वञण लॻा आहिनि जीअं आलू जा पापड़ ऐं चिप्स इन्हनि सभनिनि शइनि खे खाइण पसंदि कयो आहे पर असां सिंधी अॼु बि चि सिंधी पापड़ खीचा सिङर इहे सभु खाइण में ॾाढी दिलचस्पी रखंदा आहियूं